ॾहीं जनवरी ॿ हज़ार हिकु ॿी जनवरी ॿ हज़ार ॿ टी जनवरी ॿ हज़ार टे चोथीं जनवरी ॿ हज़ार चारि पंजी जनवरी ॿ हज़ार पंज